اتر پردیش میں دیکھ بھال سواستھ دیکھ بھال کی یوجنا بہت ہی اچھی ہے یہاں پہ جگہ جگہ ہاسپٹلس میڈیکلس اور اسٹورس کھولے گئے ہیں جہاں پہ ہر چیز کی دوائی سویم ملتی ہے ہر چیز کی دوائی وہاں پہ ملتی ہے اور لوگ اپنی ضرورت کے حساب سے وہاں سے دوائیاں خریدتے ہیں اور پولیس اس کام میں بہت ہی مدد کرتی ہے پولیس نے اپنے ٹیم کو ادھر ادھر لگا رکھا ہے کچھ غلط نہ ہو کوئی میڈیکل سے کوئی غلط دوائی نہ دے کسی کو کسی سے نقصان نہ پہنچے اس میں جو پولیس ہے بہت ہی مین رول ہے وہ بہت ہی کاریہ کرتے ہیں اس بات پہ کہ سب سوستھ رہیں اور ہاسپٹلس کے باہر پولیس کھڑی ملتی ہے کہ کوئی کسی کو کچھ چوٹ نہ مارے کوئی پریشانی نہ ہو کسی کو بھی تو ایسا ہوتا ہے اور ہمارے جو پولیس ہے وہ اچھے سے کام کرتی ہے ہمارا جو اسٹاف ہے وہ پورا بہت ہی اچھے سے کام کرتا ہے اور ہمارے یہاں پہ جو بھی ڈراپ وغیرہ ہوتے ہیں جو بھی وائرسس آتے ہیں وہ بھی اس کی بھی دوائی بنا دی جاتی ہے